ہلو السلام علیکم آپ پلمبر بول رہے ہیں میم میرے گھر کا نل خراب ہو گیا ہے بہت پڑے ہم کھگڑیا سے بول رہے ہیں جی بہت پریشان ہیں دو دن سے سمپرک نہیں ہو پا رہا تھا آپ سے

کسی بھی طرح میم ٹیم نکالیے کوشش کیجیے میرا کام کرنے کا کیونکہ ہم بہت پریشان ہیں جی جی میرے گھر میں پانی بہہ رہی ہے بہت پریشانی ہے اس لیے میم کسی بھی طرح میرے لیے ٹیم نکالیے ٹھیک ہے بہت بہت پریشان ہیں ہم آپ کوشش کر سکتے ہیں ٹائم نکالنے کا نہیں آنے سے بہت پریشانی ہوگا کیونکہ یہ پانی ہے پانی بہہ سکتا ہے اور بہت پریشانی ہوتا ہے گھر میں جب نل خراب ہوتا ہے تو کیونکہ میرا نل زیادہ خراب ہے اس لیے مجھے پریشانی ہو رہی ہے پانی کا پانی مطلب ڈھیر سارا جمع ہو گیا ہے اور وہ ٹھیک کرانا ہی گھر کا مطلب بات ہے باہر کا تو نہیں ہے اسی لیے آپ کسی طرح میم ٹیم نکالیے کوشش کیجیے وہ ٹھیک ہے لیکن پر آپ کوشش کر سکتے ہیں نا میں نزدیک ہی مطلب کوشش کیجیے مطلب کوشش کیجیے نزدیک تک ہی آنے کا ہاں چل سکتا ہے آپ بھیج سکتے ہیں اوکے میم وعلیکم السلام